मूंखे शेरो शाइरी जो घणो शौक़ु आहे मां उहे किताब चाह सां पढ़ंदो आहियां हिन वक़्तु मूं वटि मिर्ज़ा ग़ालिब दाग देहलवी मीर तक़ी मीर गोपालदास नीर जे जा किताब मौजूदु आहिनि मां किताब ॾाढे शौक़ु चाह सां पढ़ंदो आहियां हर रोज़ु गीता जो पाठ कंदो आहियां अहिड़ा किताब मां बाज़ारि मां ख़रीद कंदो आहियां हिन वक़्तु मूं वटि चारि सौ पेजनि जी गीता जो किताबु मौजूदु आहे